میں کتابیں نئی سڑک سے خریدتی ہوں اور وہاں پر سستے اچھے کتابیں مل جاتی ہیں اور نئی سڑک پر کافی تعداد میں سیکنڈ ہینڈ بک اسٹور ہے جہاں آسانی کے ساتھ تمام کتابیں مل جاتی ہیں